आम सर्दी भेला पर जे छै से आदमी गाँवमे कए तरह के ईलाज करै छै ओहिमे जे छै से जेनाकी काढ़ा पी लेलक तुलसी के पत्ता लए लेलक ओकर काढ़ा बनाए कऽ पी लेलक चाय मे जे छै से आदी अदरक डालि लेलक ओकर जे छै से चाय के संगे बनाए कऽ जे छै से हमसब चाय पी लै छी ओकरबाद जे छै से एकर अलावा जे किछु कड़क समानो आदमी लोग किछु जादा मशालेदार खा लै छै ओहु सँ ठीक भऽ सकै छै तऽ आम सर्दी मे जे छै से ई कोनो जादा चिन्ता के बात नहि रहै छै कियाकी ई तऽ मौसमो के वजह सँ भऽ सकै छै जेना अखने मौसम बदैल रहल छै तऽ अहु समय मे किछु होबए के संभावना रहै छै तऽ एहिलेल हमरा किछो एहिसबमे दिक्कत नहि तऽ आम सर्दी ठीक करए लए अहाँके कए तरह के सुविधा उपलब्ध छै गाँव देहात मे तऽ जादा तऽ आब तुलसियो के पत्ता लगभग घर घर मे मिलै छै आ अहाँके जे छै से हर सिंघार के पत्ता ओहो जे छै से हर जगह भेटै छै आ आदी तऽ छैहे तऽ इएह सब नेचुरल ऊपाय छै आओर एहि सबसे जे छै से ऊपाय केला पे एकर अलावा जे छै से कनी लोग के सहदो के मधुओ के इसतेमाल कऽ लै छै आ मधु सब ईसब चटा उटा बच्चा अगर रहल जादा छोट बच्चा रहल तऽ ओकरा मधु चटैलक तऽ एहिसब सँ जे छै सर्दी के जे छै से ऊपाय ठीक कए सकै ठीक होइ छै बहुतो ठीक होइ छै आ जब बहुत बढ़ि जेतै तब तऽ फेर डॉक्टर तऽ छैहे ओहिलेल की ओहिलेल तऽ आदमी ओइलग जेबे करतै लेकिन आम सर्दी मे जे छै से अहु सँ ठीक भ जाइ छै एहिमे जादा घबराए के जरूरत नहि रहै छै हमसब जे छै से एकर ऊपाय करबो करै छी आओर ऊपयोगो करै छी कियाकी जे छै से प्राकृतिक चीज सँ जे रहै छै ओ अहाँके साइड ईफ़ेक्ट नहि करै छै अपने हिसाब सँ ओहिमे सबकुछ ठीक होइत रहै छै